कतहु होटलो आओरमे लोक खाएले जाए छै तऽ कि कहै छै आधारे कार्ड माँगै छै बिना आधार कार्डसे ककरो कामे नहि होइ छै कतहु रूममे किराआमे लै छै तऽ आधारे कार्ड माँगै छै सबचीज आधारे कार्डसे होइ छै सब काम आधारे कार्डसे भए रहल छै बिना आधार कार्डसे कोनो कामे नहि भए रहल छै सबचीजमे आधारे कार्ड माँगि रहल छै ई एडमिशन आओर कराबऽ बच्चा सभके सबचीजमे कार्ड लागै छै बिना आधारसे कोनो काम नहि भए रहल छै ओ आधार कार्ड बिना पइसा नहि निकालल जाए छै निकासी होइ छै बिना कार्डसे आधार कार्ड ओहिसे पइसा निकासी होइ छै सबचीज होइ छै आधारे कार्डसे सब काम होइ छै बिना आधार कार्डसे कोनो काम नहि होइ छै सबचीज रूम किराआ हे ई हे ओ नओ सतरह सबचीज

आधारे कार्डसे होइ छै बिना आधार कार्डसे कोइ काम नहि भए रहल छै सबचीज आधार कार्डसे बिना आधार कार्डसे कोनो काम नहि होइ छै गे जा आधार कार्ड आदमीकेँ नहि रहतै सङ्गमे ता कोनो काम नहि हेतै गे सब काम बन्द बिना आधार कार्डसे सब काम बन्द भए जएतै जकर आधार कार्ड नहि बनल छै ओ आधार कार्ड जा नहि बनेतै ता कोनो काम नहि हेतै बिना आधार कार्ड बिना कोनो काम नहि हेतै गे जतए जतए जाए छै बिना आधार कार्डसे कोनो काम नहि होइ छै डॉकटरके पास जाए छै आधारे कार्ड माँगै छै सगरे जाए छै आधारे कार्ड माँगै छै आधार कार्ड दिऔ तब काम हैत नहि दिऔ तऽ नहि काम हैत आधार कार्ड बनाना जरूरी छै सभके आधार कार्ड बनैके अपना अपना राखू आधार कार्डसे काम करू बिना आधार कार्डसे कोनो काम नहि सब सिस्टम आधारे कार्डसे भए गेलैए बैँकमे आधार कार्ड बिना कोनो काम नहि उँह होटलमे आधार कार्ड बिना कोनो काम नहि दोकानमे आधार कार्ड बिना कोनो काम नहि सगरे आधार कार्ड सगरे आधार कार्डके सिस्टम भए गेलैए आधार बिना कोनो काम नहि हैत हेतै गे आधार जबतक नहि देतै तबतक कोनो काम नहि हेतै सब काम बन्द भए जएतै सभकेँ आधार कार्ड होना जरूरी छै आधार नहि बनतै कोनो काम नहि हेतै सभकेँ आधार जरूरी छै रखना आधार कार्ड हुँ रहतै सब काम हेतै गे